राज्य में कला और संस्कृति के विकास का समर्थन करने में प्रमुख कला संरक्षण क्या हैं पहला भारतीय मानव विज्ञान भारतीय पुरातत्व संरक्षण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला ललित कला अकैडमी राष्ट्रीय अभी लेखाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय साहित्य अकैडमी संगीत नाटक अकैडमी साइंस सिटी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बिरला औद्योगीकरण प्रौद्योगिकी संग्राहलय केन्द्रीय बौध्य अध्ययन संस्थान राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्राहलय इंडिया इंटरनेशनल सेंटर संस्कृत स्रोत एंड प्रशिक्षण केंद्र